बोलिऔ बोलै छी अबले रोड बनलै हँ टुटल रहै तऽ रोड बनलै धिआपुताके मने हॉस्पिटल बनलै इसकुल बनलै अच्छा टुटल फुटल रहै से बुझलिए धिआपुताके पढ़ाइ लिखाइसब बढ़िआँसँ भेलै हँ पढ़ि रहलनि बढ़िआँसँ सब किछुदिन पहिले तऽ पढ़ाइओ लिखाइ ठीकसँ नहि चलै रहै आब तऽ पढ़ाइओ लिखाइसब ठीकसँ चलै हइ ई तऽ बढ़िआँ साधन बनि गेलनि बुझलिए एहि लऽ कऽ हॉस्पिटल बनलै मने इसकुल बनलै हँ सबचीजके

ओ बढ़िआँ चलै हइ बुझलिए खूब अच्छा चलि रहलै हँ धिआपुताके बहुत मोन लागै हइ पढ़ैमे बुझलिए ने हँ टुटल रहै रोड आओरसब सब बढ़िआँ बनि गेलै कम्प्लीट सब गाड़ी घोड़ासब बढ़िआँसँ चलै हइ बुझलिए ने अँए कथी छै कथी कहलिए वएह दऽ कऽ रोड आओरके छै हुँ ठीक हइ मने आबै छै मी खेनाइ पिनाए बढ़िआँ चलि रहलै हँ सबचीज जेना दालि सब्जी रोटी सबचीज बढ़िआँ भऽ रहलै हँ भोजन मिलि रहलै हँ इसकुलमे खिचड़ी भी बढ़िआँ भेटि रहलै हँ बुझलिए सब चीजके साधन मिलै हइ बुझलिए ने सब चीजके बेबस्था भेल हइ हँ सब बहुत अच्छा हइ अहूठाम सब टुटल फुटल रहै सब अच्छा भेल हइ किलास आओर टुटल फुटल रहै तऽ मरम्मत आओर भेलै अँए अएँ ओहो बनल हइ थोड़ेक दिनमे हुँ पढ़ाइ लिखाइ खूब बढ़िआँसँ भऽ रहलै हँ धिआपुता बढ़िआँसँ पढ़ि रहलै हँ बुझलिए सबचीजके बेबस्था भऽ गेलै हँ बुझलिए